असांजे महाराष्ट्र में धंधे वारनि जूं हालतूं तमामु ॾुखियूं थी वियूं आहिनि छो जो तमामु इशूज़ तमामु तकलीफ़ियूं उन्हनि खे ॾीहों ॾीहुं ॾिसण पियूं अचनि असांजे महाराष्ट्र में बिज़नेस में जीअं त इंवायरमेंट ख़राब थी रहियो आहे छो जो तमामु फैकट्रीनि मां केमिकल वारो पाणी जहरीलियूं गैसियूं पर्सगिदाईअ खे ख़राब करे रहियूं आहिनि उन्हनि में बचाव करण लाइ अॼु बिज़नेस में हर हंधि हर घरु जे ॿाहिरां ट्रीस हड़ण जो प्लान हड़ण जो बूटा हड़ण जो कमु कयो वञे थो ऐं हुन कैमीकल फैक्ट्रीस मां फिल्टर करे उहे पाणी ॿाहिरि कढिजे जीअं घट में घटि पौलूशन थिए ऐं घट में घटि नंदीनि में उहो पाणी पहुंचे ऐं ख़राब घटि थिए तीअं ई असां पंहिंजे एनवायरमेंट यानी पर्सगिदाइ खे बचाए सघूं था ऐं जीअं त असांजे महाराष्ट्र में तमामु सोरहियूं सोसाइटियूं आहिनि सोरहियूं जॻाहियूं आहिनि गुतयल राजियूं अहिनि जे करे बिज़नेस करण में धंधो वापार करण में तमामु तकलीफ़ थी रही आहे हुतां जे माण्हूनि खे इहो बि आहे त अॼु किथे पार्किंग जी फैसीलीटी मतिलबु गाॾी बिहारण जी जॻह कोन्हे त वरी कॾहिं किथे माण्हूनि जी शौर्टेज हुजण जे करे लेबर शौर्टेज हुजण जे करे माण्हुनि जी कमीअ जे करे प्रोबलम थी रहियो आहे त महाराष्ट्र बिज़नेस उन्हनि खे बि सपोर्ट करे उन्हनि खे ऐक्स्ट्रा फैसिलीटियूं यानी सुविधाऊं ॾेई करे ॿाहिरां स्टेट जे माण्हुनि खे हिते घुराए उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾेई धंधो वापार कराए रहियां आहिनि ऐं पंहिंजे धंधे जो फैलाउ करे रहियां आहिनि